हम भैया आपके मार्केट मार्केट में आए थे तो एक जींस टौप लिए थे तो हमको मेरी मतलब कि बहन को बहन के लिए लिए थे तो बहन को पसंद नहीं आया मेरी बड़ी वाली सिस्टर के लिए लिए थे तो उनको पसंद नहीं आया छोटा हो गया तो उसको आपस करना है हमको ना वापस करना है तो हम वापस कर दिए तो आप के आपसे आप लेके गए लेकिन पैसा नहीं दिए और मेरी दीदी और फिर दूसरा भी लेना है ना कपड़ा तो एक हफ्ते हो गया आप पैसा दिए थे लेकिन दिए नहीं आप पैसा जिससे कि और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो अभी बोल दीजिए आप दूसरा कपड़ा दीजिए उसी सैज दी दी मेरी लिए मतलब कि दीदी के नाप के दीजिए ना और नहीं आपको उसे नहीं ले आप आप लेके नहीं आ रहे तो हमको बता दीजिए तो हम अपने दीदी के लेके आएं तो भैया अपना कपड़ा मतलब की लें ले अपने नाप के अब आप दे नहीं रहे हैं पता नहीं क्यों और दे दीजिए तो अच्छी बात है जैसे कि आप देंगी तो हम और सारे अच्छे अच्छे कपड़ा खरीदेंगे आपके दुकान साड़ी मम्मी बोल रही थी कि साड़ी लाने के लिए तो आप ही के दुकान से आएंगे ले के आएंगे ना तो मम्मी के लिए साड़ी ले आएंगे और सब मतलब कि सामान जो होगा आपके यहाँ आएंगे लेके जाएंगे समान लेके आप ऐसे करेंगे तो कैसे हम देंगे कुछ सिलवाने के लिए या तो खरीदने के लिए आप पैसे ही नहीं दे रहें एक हफ्ता हो गया दो हफ्ता हो गया तीन हफ्ता हो गया आजकल आजकल आजकल लगाएं हैं पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं दे दीजिए तो मेरा आगे काम हो लेकिन आप ये समझते ही नहीं हैं चलिए मत दीजिए